सुपौल जिलामे बहुत किछु यऽ सुपौलमे सहर सहरो कहल जाइयए बढ़िआँ बढ़िआँ मार्केटए आओर जबकि हालमे ही हमरा जे छै से दूधोके कम्पनी आबि गेलए आओर मार्केटमे जबकि एकसँ एक कपड़ाके दोकानए जालके दोकानए हाट हाट बाजार सब्जी लागयए आओर सुपौलमे जिलामे मखानक मखानक खेती भी बढ़िआँसँ होइए मत्स्य पालन भी बढ़िआँसँ होइए आओर मिथिलामे जे छै से हमर जे परयए आओर पेंटिंगों होइए हमरा सुपौल जिलामे एहिमे कमी नहिए उत्पादन हमरा अरके जे छै से बहुत बढ़िआँ होइए फसलके भी उत्पादन बढ़िआँ होइए फसल हमरा अरके धान भऽ जाइए गेहू भऽ जाइए मक्का भऽ जाइए मूंग भऽ जाइए आओर दालिमे बहुत दू तीन तरहके होइए तऽ एहिसँ फसल हमर सुपौल जिला बहुत बढ़िआँ उत्पादनमे यऽ कमी नहिए सुपौल बढ़िआँए सुपौल के उद्योगमे हमरा अरके पहिलेसँ तऽ बढिआँ जरूर भए गेलए आओर एहिसँ विशेष अगर होयत तऽ आओर बढिआँ होयत